असांजे राज्य में सिंधी घणो करे धंदो करणु पसंदि कंदा आहिनि घणनि सिंधीयुनि खे पंहिंजो दुकान आहे उतां ई पंहिंजो धंदो हलाइ आ हलाईंदा आहिनि कपिड़े जो धंदो ऐं जाम कुझु अलॻि अलॻि धंदा कंदा आहिनि अॼुकल्ह ॿार पढ़ाइ करे इंजीनियरिंग करे नौकिरी बि कनि था कंहिं बैंक में नौकिरी कनि था ऐं कंहिं इंजीनियरिंग करे सरकारी नौकिरी या प्राइवेट कंपनी में सुठी पोस्ट ते नौकिरी कंदा आहिनि असां सिंधीयुनि जो पारंपारिक कलाऊं त चङियूं ई आहिनि जहिड़ो क रोटी ठाहिण घर मां सुके मेवे जूं मिठायूं ठाहे विकणण पापड़ ठाहीण सिंधीयुनि जा पापड़ चंङा ई मशहूरु आहिनि सिंधी दही वड़ा बि सुठा ठाहींदा आहिनि ऐं चङियूं ज़ालियूं पंहिंजे घर मां कम कंदियूं आहिनि जीअं त क्रोशो जो कमु सीपियूं भरण जो कमु मोती भरण जो कमु अहिड़ी तरह सिंधियुनि में कला चंङी ई आहे सिंधी माण्हू कलाउनि सां भरियलु आहिनि उन्हनि जो दीमाग़ु बि ॾाढो तेज़ हुंदो आहे हिन करे हो धंदे में बि ॾाढा होशयारु हूंदा आहिनि